میرے پاس کھانے سے متعلق کوئی خاص روایات یا توہمات تو نہیں ہیں لیکن میں جن علاقوں سے آتا ہوں ان علاقوں میں کھجوری لٹی چوکھا بڑے مشہور ہیں اور میرے میں کھانا پکاتے یا کھاتے وقت دعا کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو اکثر میں کھانا پکاتے وقت دعا کرتا ہوں کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتا ہوں تاکہ کھانے میں کمی نہ پڑے اور کھانا ذائقہ دار بنے